मां हितां जूनागढ़ मां राज जींस वियर मां हिकु शर्ट वरिती हुई जंहिंजो कलर कारो हुओ ऐं मां हिकु सालु अॻु वरिती हुई त उहा शर्ट इलाही सुठी निकिती रिलेक्स कंपनीअ जी शर्ट हुई जंहिंजो फिटिंग बि बराबरि हुओ कलर बि अहिड़ो ई अहिड़ो आहे अञा ताईं ऐं मां हींअर ताईं घटि में घटि ॿारहां ते पंद्रहां दफ़ा पाती आहे पर शर्ट जी फिटिंग कलर वग़ैरह अहिड़ो ई अहिड़ो आहे ऐं कपिड़ो बि अहिड़ो नओ जो नओ पियो आहे त अगरि मां ॿी बि शर्ट वठण चाहियां थो त हिन जी कंपनीअ जी वठंदुमि छो की हीअ कंपनीअ जी शर्ट जी फिटिंग बि सुठी आहे ऐं कलर वगैरा कपड़ो बि सुठो आहे जंहिंसां धोअण सां बि इन में कुझ थिए कोन थो एटले मां चवंदुमि की अगरि तव्हांखे बि जो हितां शर्ट वठणी हुजे त रिलेक्स कंपनी जी पसंदि कजो त उन में तव्हांखे कॾहिं बि प्रॉब्लम कोन थींदव ऐं इन शर्ट जी क्वालिटी बि इलाही सुठी अथव त तव्हांजो लंबो टाइम इहा शर्ट हलंदव